पणजे कलांगूट बागर कांदुली अंजुना वाघातोर चापोरा सिकेरी म्हापशें आरंबोल मोरजे मांद्रे आशवें आग्वाद दोना पावलां सालीगांव पर्वरी आसागांव पारा मडगांव कोलवा बाणावले काविल्लोसीं वार्का मोबोर पाळोलें आगोंदा बेतालबाती काणकोणा वास्को बगमडे म्हाजोड्डा उतोर्दा

वेर्णा ओल्ड गोवा सांग कातिदले बासिरीका बॉम झिजस सान केजिटन काबदे रामा ओतिहास तिराखोल शांतादुर्गा नागेशी दुदसागर फॉल्स सलीम अली बर्ड सेंच्युरी भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी मोले नॅशनल पार्क चर्च ऑफ आर लेडी ऑफ दी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च ऑफ सेंट केजिटन